देखिए मैं संगीत वाद्ययंत्र बजाना तो चाहता था पर किसी कारणों से मैं उसको सीख नहीं पाया मैं गिटार बजाना सीखना चाहता था क्योंकि मुझे गिटार की आवाज बहुत अच्छी लगती है और मैं अगर सीखना चाहूँगा तो गिटार सीखना चाहूँगा